हलो तव्हां ओला सर्विस था ॻाल्हायो असांखे हिकु ओला बुक करिणी मां हितां कटनीअ मां थी ॻाल्हायांव मूंखे हितां कटनीअ खां जबलपुर वञिणो आहे मुंहिंजे मिटनि माइटनि में शादी आहे त मुंखे उते पहुचणो आहे त कटनीअ में मां एड्रेस तव्हां खे ॿुधायांव थी टाईम बि ॿुधायांव थी और स्थान तारीख़ सभु ॿुधायांव थी त तव्हां टाईम सां अची मूंखे वठी वञिजो त तारीख़ अथव दस तारीख़ अथव ॾींहुं जुमो थो पएव और मूंखे हितां कटनीअ मां सिधो जबलपुर वञिणो आहे जबलपुर स्टेशन जे पासे में हिकु होटल आहे उते तव्हां मूंखे छॾे रखिजो तव्हां सां विनती आहे की तव्हां समय सां अची करे और टाईम सां मूंखे हुते पहुचाए छॾियो